नमस्ते क्या मेरी बात परिवाहन एजेंसी से हो रही है जी मैं श्वेता बोल रही हूँ थोड़ी देर पहले मैंने आप की गाड़ी बुलवाई थी जी उसी के लिए मुझे शिकायत दर्ज करवानी है भय्या सब से पहले गाड़ी बहुत ज़्यादा देरी से आई मेरे स्थान पर मुझे लेने के लिए और जब मैं गाड़ी में बैठी तो मैंने देखा गाड़ी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी उसकी पूरी सीटें फटी हुई थी और उस में से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी बहुत ज़्यादा गंदगी थी जी और थोड़ी दूर चलने के बाद गाड़ी पंचर भी हो गई उसको सुधारने में टाइम लगा जिस कारण मुझे देरी हो गई और मेरी ट्रेन छूटते छूटते बची उसका हॉर्न भी बिल्कुल ढंग से काम नहीं कर रहा था उस से आवाज़ ही नहीं आ रही थी बिल्कुल जी कृपया अच्छे से संचालित कीजिए ग्राहकों को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है इसके कारण जी कृपया मेरी शिकायत पर ध्यान दीजिएगा आख़िर में भय्या मैं यही बोलूँगी कि अपनी एजेंसी का संचालन अच्छे तरीक़े से कीजिए